योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहती है और एक दम बॉडी भी मस्त रहती है योग सब के लिए ज़रूरी है योग नौजवान से करने के लिए बहुत सारे लाभदायक है और बुढ़ापे के लिए भी बहुत सारे लाभदायक है योग हम हमारे सब के लिए ज़रूरी है योगासन हमारे सब के ज़रूरी क्यों क्योंकि है क्यों योगासन करने करते हैं हमारे शरीर फिटनेस रहती है और योगासन से हमारे साथ लाभ होते हैं योगासन करने से शरीर लंबा होते हैं योगासन शरीर फिट रहता है योगासन करने करते समय और खुले खुले खुले स्थान पर रहना चाहिए और योगासन करने के लिए और हमारी बॉडी की बॉडी को इस्ट्रांग रखनी चाहिए नहीं तो ढील करने के बाद वो योगासन सही से नहीं होता शरीर को लाभदायक नहीं पहुँचती है कि दूर दूर तक योगासन बूढ़ा या महिलाओं चाहे स्त्री चाहे पुरुष के लिए योगासन ज़रूरी है योगासन सब के लिए लाभदायक है जो जो योगासन नहीं करते उनके शरीर मोटी भी मोटी हो जाता योगासन करने से शरीर शरीर एक दम में फिटनेस भी रहता है योगासन हमारे सब के लिए लाभदायक है तो योगासन